बिहारके तऽ एना सभी क्षेत्र बहुत सुन्दर आओर मोहक छै जे पर्यटको को अपनी ओर आकर्षित करैत छै बट बिहारके किछु एना जानल मानल गंतव्य जगह छै जे बिहारके विश्व स्तर पर गौरवान्वित करैत छै जेनाकि हमर नालन्दा विश्वविद्यालय जे हमर मिथिलाके पुरे विश्व स्तर पर गौरवान्वित करैत छै चुँकि नालन्दा विश्वके प्रथम प्रथम विश्वविद्यालय छै आओर पटनाके एन आई टी घाट राजगीर कावर झील भागलपुरके कुप्पा घाट ई सभी एना जगह छै जे पर्यटकोके अपनी ओर आकर्षित करैत छै आओर पर्यटकोके बार बार बिहार आबै लए मजबूर करैत छै बिहार बिहारके संस्कृति सभ्यता ही एहन छै कि बिहार सबके अपन ओर आकर्षित करैत छै आओर खीच लाबै छै बिहारके मधुबनी पेन्टिङ्ग पुरे वर्ल्ड विश्व स्तर विश्वमे प्रसिद्ध छै मधुबनी कलाके मधुबनी कलाके विकासके वजहसँ बिहार कला क्षेत्रमे अपन एक अहम भूमिका बना बनेलकै छै जेनाकि हम सुनी जानए छिऐ कावर झील सभा गाछी बाबा कुटी ई सभी बिहारके जानल मानल एहन गंतव्य छै बिहार पटनाके गोलघर ई सभी बिहारके एक समृद्ध आओर समृद्ध सम्पति छै